एक स्पेशल शाळे एक भुरग्यांक टिचर गुरुची शिकयी एक हस्तकला म्हणून ती एक वेस्ट वेस्ट कितें जातून तेजे वेस्टा पासून ते करपाचे आसता हस्तकला ते गुलाब करपाचे कितें एक फ्लावर पोट करपाचो तेजे पासून कितेंय करपा वेस्ट आस अशी शाळें आमकां शिकयताली आनी ते आनी आमी ते सगले घरा कडच्यान व्हरप वेस्ट कितें आस तें व्हरप आनी मागीर थांग वचून शाळें वचून करी ती आमी कितें गुलाब करी हें फ्लावर पोट करी आनी त्या वंटीन सगली शाळेनी वंटीन लावप मेळट तशी लावप आतां पूण आतां अशी स्टायलीश लायता पयली खंय भुरग्यांक कळ आनी पयली अनाडी भुरगीं आतां लोकां भुरग्या आतां ह्या मोबायल मेळ्ळे आनी तकली सामकी चलत अशी आनी तशी न्हू येद्या भुरग्यां सद चकली चलता आनी पयली कितें धाव्वी पडले जाल्या भुरग्यांक कांय कळनाशिल्ले आनी आतां ह्यो के जी वानाक के जी टुवाक तकली सामकी भरपूर फाग चलता पयली भुरग्यांक तशी तकली नाशिल्ली म्हणून ती फाटी उरली आनी शिकपाक करपाक हस्तकला हसकला संबंदीन भुरग्या आमी आमकां गुलाब गुलाब शिकल करी आमी आनी ते अशी हे करी बोटी करी फिर एरोप्लेन करी हें अशे कर करून आमी ती करी आनी अशें जें फ्लावराचो रोज आसा तो वोडटा वडी ती अशी अशी करून व्हडटाली आनी ती आमी अशे करून बरी सगळे हे करी हें लाय वन्टी न्ही फ्लावर पोट करी आनी तेजी ती तरे तरेची सगळी हे करी वाज वाज करी अशे करून आमी तेजी हे करी हे करी वेस्टेची आनी आमच्या गा तसले आडू जायनाशिल्ले वेस्ट कोणाले घराक कितें कागदा अशे कागद वेस्ट कागद आशिल्ले तेजे करी आमी आनी हाडूं गेल्यार पयशे ना आनी कितें ना म्हण आवय बापूय आनी तेजे आमी ते कागद भायर बीन उडयले तेजे किदें करून आमी करी तयार करी